जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव गिबि फाहामथाय हस्पिटेल दङ दा बे क'क्राझार जिल्ला हस्पिटेलाव गोबां फाहामथायनि राहा मोननाय जायो जेरै गोरबो गोथिनि फाहामथाय मेलेरिया जानायनि फाहामथाय सोरबा मेगननि फाहाम फाहामथाय होनाय जायो माखासे लोमजालु साजालु बेराम आजारनि थाखायबो दोनै सुबिदा मोननाय जायो दा क'क्राझाराव गोबां फाहाथायनि राहा लामा मोननाय जायो दा बे फाहामथायाव बयबो फाहामथाय लानाय जायो आरो माखासे सेजौ दाइन नाम्बार गारिजों माखासे लांलाय लाबोलाय सुबिदा बेरामफोरखौ लांलाय लाबोलायनि सुबिदा मोननाय जायो दा साफ्रोमबो जोंनि देहा फाहामसालियाव सुबिदा मोननाय जायो जेखि मानसियानो जा हारसायानो जा बर'आनो जा सावथालानो जा बा बांगाल आनो जा जोंनि क'क्राझार देहा फाहामसालियाव गोबां रोखोमनि गोबां सुबिदा मोननाय जायो एबा दिनै मुलि थुलिबो फ्रि मोननाय जायो माखासे जोङो गोरलैयै गोरलैयैनो देहाफोरखौ फाहामनायनि राहा मोननाय जायो जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव गोबां रोखोमनि बेराम आजारफोरखौ फाहामनाय जायो दा बेहाय साफ्रोमबो बेराम आजारनिफ्राय बारग'नाय जायो रायजो राजाफ्राबो माखासे देहा फाहामनायाव मोजाङै मोजां फाहामनायनि राहा लामा मोननाय जायो दा क'क्राझार जिल्लायाव हस्पिटालाव देहा दिनै लोमजा साजा जानाय बेराम आजार जानाय बा दिनै गोरबो गोथि जानाय गोबां रोखोमनि गोबां बेराम आजार फाहामनाय जायो एबा जों बयबो साफ्रोमबो राहा लामा मोननाय जायो दा क'क्राझार जिल्लायाव गोबां रोखोमनि गोबां फाहामनाय राहा लामा लानाय जायो सुबिदा मोननाय जायो दा जोंनि माखासे गोरिब माखासे बेफ्राबो बिसोरहाबो गभारमेन्ट निफ्राय एबा सरकारनिफ्राय माखासे खम बेसेनावनो बेराम आजार फाहामनो मोननाय जायो दा साफ्रोमबो जोंनि क'क्राझार दिनै हस्पिटेल आव बेराम आजार फाहामनाय राहा मोननाय जायो